हमें कहीं जाना है वैसे मुझे कहीं ट्रिप पर जाना है या कहीं रिलेशन में जाना है मैंने एक ओला बुक किया है लेकिन मुझे उसने सही समय पर पहुँचाने स को बोला था लेकिन उसने नहीं पहुँचाया और वह सही समय पर आया नहीं जिसके कारण मुझे उससे ओला को जो है रद्द करना था मतलब उसका जो ऑर्डर था वह रद्द करना था मैंने जो उसको ऑर्डर दी थी उसको रद्द करना था लेकिन मुझे उससे रिफंड में पैसा चाहिए था वह रिफंड में मुझे क्योंकि उसने सही समय पर मुझे पहुँचाया नहीं और मैंने जब उसे एडवांस दिया था तो वह तो मुझे नहीं लेना है लेकिन रिफंड मुझे चाहिए लेकिन वह रिफंड देने से इनकार कर रहा है तो हम जाकर शिकायत करेंगे और अपने शिकायत को बताएंगे कि मैंने एक ओला बुक किया था लेकिन इन्होंने ड्राइवर ने जो ओला का जो ओला का जो ड्राइवर था वह सही में सही समय पर नहीं आया और मुझे अच्छे से पहुँचाया भी नहीं और मुझे इसलिए मुझे अपना भुगतान वापस चाहिए मुझे रिफंड के रूप में अपना पैसा चाहिए नहीं तो हम अगर वापस आपने अगर मुझे उसका वापस पैसा नहीं मिलेगा तो मैं शिकायत करुँगी